आं ना हमनायखौ नोगोद मोजां मोनो जोङो गोदो जोंनि गेदेरफोरा जोंनि खाथियाव थानाय गेदेरफ्रा ना सारनो बेयाव थांफानानै नोगोद नाखौ हमो मोजां मोनो थांफायो हमो नाखौ मोनबोयो दंग' जोंनि न' खाथियाव दंग' दङमोन बे दंग'आवनो जोङो सानो बामि मोनो खुसिया मोनो नास्राय फिथिख्रि बोथिया ना मोजां मोजां मोनो मोनोमोन जों बेवहाय नोगोद गोबां गोबां हमलायनानै लाबोयो जों सयजन सातजन सारनो हमो जेखाइजोंबो मोनो जेों बेखौ हमनानै लाबोनानै रानलायनानै जोङो माखासेखौ जाबाय माखासेखौ फानबाय गोरलैनिफ्रायनो ना सारनानै जोङो गस्ला बायदिसिना बायनानै गानो जोमो सना गानोमोन जों गस्ला पेन्ट बायनानै लायोमोन जों गोरलैनिफ्रायनो बेनिखायनो दा दाबो आं नाखौ सारनो हमनो मोजां मोनो बे नाखौ जोङो जेब्लायबो फाननो मोनो दाम दङ दा नाया एकस' थाखा पवा देरस' थाखा पवा बे नाखौ जोङो दा फानो ना फाननायजों जोङो अनेकथा खरस मोनजायो थाव संख्रि बानलु जोङो बेबायदि खरस मोनजानायखाय नाखौ दाहायनो लुबैयो पवासेआवनो देरस' एक्स' बेबायदि फाननो मोननायखाय जों नाखौ दाहायो फानो अमा गुन्दै बायनो मोनो माइरं बायनो मोनो थाव बायनो मोनो संख्रि बायनो मोनो बानलु साम्ब्राम गासैबो जों बे नाफोरजोंनो खरसखौ जानो हायो जों गुबुन अनगायै जों जेबो राहा नुवा नाया दैयाव थाङोब्लानो मोनो जों बेवहायनो फुर्टिजोंनो नाखौ दाहायनो नोगोद मोजां मोनो जों ना दाहायनानै बेबायदिनो लोमजाला साजालाबो मुलि मोनजायो आथिं आखाइ सानायफोराव खर' सानायफोराव गासैआवबो जों बेजोंनो बे ना फाननाय फैसाजोंनो जोङो मुलिबो जानो हायो बेनिखायनो जों नाखौ नोगोद दाहायनो लुबैयो साम' खांख्राइ बेफोरबो दाम दङ खांख्राइआबो माब्रैजों दस थाखा साम'आ सेरसेयाव सल्लिस थाखा बेबायदि मोनो साम' खांख्राइ ना गासैबो हमनानै फानजोबजायो दानि आजिकालि थाखा खामायनायाव साम' खांख्राइ ना गासैबो फानब्लानो थाखा मोननायखाय नाखौ जों साम'खौ जों खननो मोजां मोनो आरो फाननानै बानलु संख्रि थाव साबोन अमा गुन्दै फारसेनिफ्राय जों खरसखौ खालामनो हायो दा जोङो गासैआवबो जोङो बेबस्थाखौहाय जों दैआव बांसिन नुयो जोङो साम' खांख्राइ ना बेफोरखौ फाननानै जों गथ' गथायनोबो बानलु संख्रि बायना आग्लायनायखौहाय लादु लयेन जाहोनो हायो इस्कुलाव थाङियावबो साह लादु जानो फैसा हरनो हायो बेनिखायनो जोङो ना दाहायनायखौ साबसिन हामसिन मोनो जोङो फाननो दामबो मोनो